मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे मेरे दादा दादी भी पढ़े लिखे थे मेरे माता पिता उस टाइम उतनी सुविधा नहीं थी जोकि इस्कूल जाते थे बहुत दूर में इस्कूल रहता था उससे जाते थे पढ़ते पढ़े लिखे पढ़ते थे और उस उसके माता पिता भी जाते थे उस टाइम लड़कियों को ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाने देना पड़ता था कि लड़की जात है इतनी दूर कैसे जाएगी इसीलिए लड़की को कम पढ़ाया जाता था लड़का ज़्यादा पढ़ते थे दूर में रहता था बहुत पैदल जाकर पढ़ते थे बहुत क्या कहता साइकिल है साइकिल मते कठिन से जाना पड़ता था दूर में इस्कूल रहने के कारण अब तो ऐसा है कि गाँव गाँव में इस्कूल हो गया तो सभी जाते हैं पढ़ने के लिए लड़का लड़की सभी और मेरे माता पिता के उस टाइम एक एक एक गाँव में एक इस्कूल रहता था वह भी बहुत दूर में जाकर वहाँ जाना पड़ता था बहुत परेशानी होती था गर्मी के महीने में बच्चा लोग जाते थे पढ़ते थे और ज़्यादातर मेरे दादा दादी खेती करते थे उस टाइम खेती से ही आदमी का जीवन यापन होता था इसलिए कि उस टाइम शिक्षा करके नौकरी की कोई सुविधा नहीं थी जो कम पढ़ लिखकर नौकरी ही करनी है ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी अब अब का ज़माना कुछ और हो गया है पहले कुछ और था इसीलिए माता पिता ज़्यादातर मेरे दादा दादी खेती करते थे खेती से ही अपना जीवन यापन करते थे गेहूँ उगाते थे उससे हर सीज़न का अपनी फ़सल उगाते थे गेहूँ कभी मक्का उगाकर उसी को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे जिसके कारण उतनी शिक्षा पहले शिक्षित आदमी नहीं हुआ करते थे अब का ज़माना में आदमी अधिक से अधिक चाहते हैं कि हम शिक्षा लें शिक्षा की हर सुविधा हो जिसके कारण सभी लड़का लड़की पढ़ते हैं और पढ़ने जाना चाहते हैं